हाँ मुझे एक तारा पसंद है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते है चंद्रमा भी एक तारा है मुझे चंद्रमा बहुत अति पसंद है क्योंकि उसमे इतनी सुंदरता है की उसको देखने से ही हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है जैसे जैसे पूर्णिमा की रात आती है वो पूरा होता जाता है पूर्णिमा की रात न होने पर व धीरे धीरे आधा हो जाता है उस उस चंद्रमा की खूबसूरती इतनी मुझे आकर्षित करती है की वे जब आकार मे छोटा रहे या बड़ा रहे वो मुझे हमेशा आकर्षित करता है वो एक कहने जब हमारे वैज्ञानिक लोगों ने वहाँ पर खोज की तो पता चला की वो एक चमकीला पत्थर है जिसमें बहुत सारे गड्ढे है परन्तु देखने मे ऐसा नहीं लगता की उसमे इतना गड्ढा हो सकता है और वो एक पत्थर है ऐसा लगता है की चंद्रमा एक चमकता हुआ खूबसूरत सा एक बल्ब है जिसे हम हमेशा देखते ही रहे